हैलो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक ऐ अंऊ तुसेंगी केह् सनां कि अस बी कुदै पिच्छें नेह् बेही जंदे हे आहनियै ते होर कन्नै किश बी निं होंदा उसी केह् आक्खां थोह्ड़ा कस्सियै रक्खे दा ऐ उआं उसी बोलदी रौह्नीं आं क्लॉसै च पर ओह् सुनदी निं ऐ घट्ट गै अपने खोई खोई दी ऐ रौहंदी पता निं केह् होई दा उसी पुच्छो आं भला तुस गै की इसी होए दा केह् ऐ बमार ते निं ऐ अगर इंया ढिल्ली गै किश आं पैह्लें होई ना पैह्लें थोह्ड़ी तेज़ ही पढ़ने ई थोह्ड़ी केह् शैल ही पढ़नै ई ते हून दिक्खो छप्पदी फिरदी ऐ पैह्लें भी अग्गें बौहंदी होंदी ही एह्दी जेह्ड़ियां हैन स्हेलियां ओह् अग्गें बौहंदियां ते एह् पिच्छें बेही जंदी एह् इसी पता निं केह् होई गेदा में सोचा दी ही की तुसें ई फोन करङ पर पैह्लें तुसें करी ओड़ेआ मिगी लग्गा दा ओह् घर बी मिगी लग्गा दा ओह् घर बी थोह्ड़ी थोह्ड़ी सुस्त होनी तां गै फोन करियै पुच्छेआ ऐ नी आं समझी गेई में जेल्लै फोन आया तुंदा आं में ते ध्यान रक्खनी आं पर तुस ना इक्क बारी इसी मिगी लग्गा दा डॉक्टरै गी चैक कराओ आं मिगी लग्गा दा की सेह्त ठीक निं ऐ किश आं ठीक ऐ होर सनाओ बाकी ठीक ठाक ऐ ना इंदी पेरेंटस मिटिंग बी रक्खनी आं असें ते ओह्बी सनाई ओडङ में तुसें गी ठीक ऐ एह् ढिल्ली गै ते कस्सो इसगी घर में इत्थें बी चलो ठीक ऐ फिर